मां कोई डॉइंग ठाहिण महिल पूरे मन सां ड्रॉइंग ठाहींदी आहियां मां ऑनलाइन बि ड्रॉइंग ॾिसंदी आहियां हे घणो कुझु सिखण लाइ मिलंदो आहे मां कोई बि कबू करणु कम करण महिल ध्यानु हिक करु लॻाईंदी आहियां बारीकियूं सम्झण जी कोशिश कंदी आहियां इहा ई सलाह नये सिरे सां चित्रकारी शुरू करण करे माण्हू खे ॾिसंदी आहियां कोई बि कलाकार या चित्रकार पंहिंजी पेंटिंग ठहिण महिल संगीत ॿुधणु पसंदि कंदा आहिनि छा त संगीत संबंध जी एकाग्रता वधंदी आहे क कम सुठे तरह पूरो करंदो आहे बांसुरी सितार या सरोद जी हल्की धुन मन खे शांति रखंदी आहियां